हमारे ज़िले में बहुत सुन्दर मंदिर है माता विंध्यवासिनी का जो जहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आ कर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं और हमारे यहाँ माँ विंध्यवासिनी के यहाँ बगल में हीं गंगा घाट है वहाँ जाकर स्नान ध्यान कर करके और मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं और पूजा करके आप यहाँ पर बनाते खाते भी हैं और यहाँ का मंदिर बगल में माता अष्टभुजि का मंदिर है और यहाँ लोग बहुत से लोग पिकनिक के रूप में माता अष्टभुजी का भी मंदिर में दर्शन करके और यहाँ का मेला का नज़ारा लेते हैं और हमारे यहाँ सभी लोग माँ विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है विंध्याचल और विंध्याचल मे हीं हम लोग रह बगल में हीं हमारा घर है और जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पर बनारस स्थित है वहाँ पर हमारे यहाँ सारनाथ मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत से दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और इसको लोग यहाँ पिकनिक के तौर पर अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं जैसे यहाँ पर सारनाथ में चिड़ियाघर उल्टा कुँवा इत्यादि चीज़ें हैं यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ती भी बैठाई गई है यहाँ पर लोग आते हैं और गौतम बुद्ध की प्रतिमा है यहाँ बहुत से अच्छा अछ गौतम बुद्ध की जहाँ प्रतिमा है वहाँ ऐसे चक्र लगे हुए हैं उनके चारों और और गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बैठा करके उनको शिक्षा दिच्छा दे रहे हैं और बगल उसके बगल में हीं है सारनाथ मंदिर मंदिर और वहाँ उसी से कुछ ही दूर पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर बहुत दूर दूर दे लोग आते हैं और वहाँ उनकी का दर्शन करते हैं औ दर्शन कर के ही मार्केटिंग करते हैं और यहाँ बहुत प्रसिद्ध शंकर जी का मंदिर है उसके बगल में हीं एक अच्छा घाट जिसको अस्सी घाट बोलते हैं यहाँ ते लोग आते हैं और स्नान करते हैं और नाव से घूमते हैं और घूम के साढ़े छः बजे दीपदान का समय होता है वहाँ का बहुत अच्छी सुंदरता दिखती है और उसी के बगल में हीं दुर्गा कुंड है वहाँ दुर्गा माता का मंदिर है उस मंदिर में लोग जाते हैं और उनका पूजन पाठ करते हैं और अच्छी तरीके से ही घूम टहल कर अपना कार्य करते हैं उस मंदिर में दुर्गा माता का मंदिर है बगल मे ही बी एच यू मंदिर है जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बी एच यू वहाँ भी शंकर जी की मूर्ती है वहाँ भी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं घूम करके उनको देखते हैं और जैसे